जोंनि जायगायाव गाहायै मोनथाम धोरोमारि दङ बे मोनथाम धोरोमारिनि गेजेराव जों बाथौ धोरोमखौनो बांसिन फालिनाय जायो बे मोनथाम धोरोमानो जादों जेरैहाय बाथौ ख्रिस्टियान आरो ब्रह्म बे मोनथाम धोरोमनि माबायावनो खान्थियावनो जोङो दा बाथौआ बाथौखौ खुलुमो बाथौखौ सिबियो आरो ख्रिस्टानफ्रा गिर्जायाव फुजियो आरो ब्रह्मफोरा जेरैहाय आवाथि सावनानै फुजियो जेरै खोलोब खोलोब लानानै जोंनि खुलुमनाय जायो नाथाय बे धोरोमखौ लानानै जों एना एनि गैया जोंहा गाव गावनि बर' धोरोमनि सायाव असे साननायबो दङ नाथाय जोंहा बेवहाय गुलुं गुजुं जोङो खालामनो गोसो गैया आरो बिथांमोनाबो जेरैहाय दस्रा धोरोमखौ लादोंब्लाबो बिथांमोनाबो बर' बर'आनो गासैखौबो फुजिनाय जायो बे फुजिनायावनो मोनथामनि धोरोमाव गासैबो खौसेयैनो जों धोरोम फोथायनाय जायो बाथौआव जेरैहाय फोरबोफोर खुलुमनाय जायो जेरैहाय खेराइ होनाय खेराइ होनाय गार्जा मोदाइ होनाय जेरै लक्षि गार्जा होनाय बेफोरखौ जोङो खुलुमनाय जायो बे खुलुमनायावनो जोंहा माखासे गोनांथि फारिलाइ दङ जेरैहाय जाय बबे हादाबखौ जोङो खुलुमनाय जायो बेखौनो जोङो गोसो गोथारै खुलुमनानै गावबा गावनि धोरोमखौ लाखिनाय जायो जेरै खौसे बाथौ धोरोमाव जेनेबा खौसे रायजो राजा आइ आफा बिब' बिनानाव गासैबो गामिनि मानसिफोरा जाहाथे सान्थियै रोखोमै थानो हाथों होननानै जाहाथे जै जै मै मै थानो हाथों होननानै इसोरनियाव आफा बोराय बाथौनाव जोङो बोर बियो बे बोरजोंनो जोंनि गासैबो बर' माहारिफोरा जाहाथे मुलुगाव थांनानै थाथों होननानै जों साननाय जायो बे साननायखौनो जोङो दा फोसावनो आरो फेहेरनो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा आरो मुलुगनि बर' फिसाफोरखौ जोङो फोथांनो नाजागासिनो दङ जेरैहाय बाथौ धोरोमाव गोबां खान्थि दङ जेरैहाय हामा होननाय खान्थि सुवा सुति जानाय बायदिसिनाखौ जोंनि धोरोमनि गेजेराव जों बेखौ एंगारनाय जायो आरो बे सुवा सुतिफोरखौ जोङो थावरिनो हाया बैखौ जोङो सुवा सुतिफोरखौ सुवा सुति जायोब्ला बेफोरखौ जोङो मा खालामो फोथाबनानै जोङो लानाय जायो बे फोथाबनायजोंनो जोंनि सुवा सुतिफोरा गासैखौबो गोजोननानै लानाय जायो गोजान जानाय होनाय जायो आरो बेखौनो जोङो दा रायजो राजानि गेजेराव बेखौनो फोसावबाय जाहाथे बाथौ धोरोमाव जोंनि खान्थिफोरा आलादा आलादा दङ